हमरा सबके ग्राममे मैथिली गीतमे छलय हेँ मुण्डन संस्कार गीत उपनयन के संस्कारमे गीत गबै छलै हेँ जे ओ लोकप्रिय गीत अछि जे बच्चाके कोनो मुण्डन करबाक छै ओहि पर नौवाके हास्य के मुद्रामे जे गाना गबै छलै हेँ हमरा सबके गामके मजाक सब मैथिली गीत जे छलै हेँ हुनका प्रचलन किछु जादे छलै हेँ हमरा सबके ग्राममे सॅं ई सऽ जुड़ल अछि धार्मिक गीत छै जे बाल मुण्डन शादी विवाह उपनायन संस्कार हिनक सबके जे छै तऽ जेना बाल मुण्डन संस्कार बीत भेलै हेँ